जियां लोहड़ी दा ध्यर ऐ लोहड़ी च कपडे़ कुपड़े सबेरै धोई ओड़ने साफ सफाई करी ओड़नी बच्चे गी बी लानी कमरे कोमरे साफ शैल करने सब कुछ अच्छी सफाई करनी फिर रांती बेल्ले लोहड़ी मनानी बच्चे मुंगफली रेबड़ियां खानियां अग्ग बालनी फिह् अर्घ देना अर्घ देइयै फिर सारे चुप करियै परिक्रमा लेने परिक्रमा लेइयै ते फिर उद्धर बैठियै ते थोह्ड़ी थोह्ड़ी मुंगफली रेबड़ियां बी खाई लैने फिर लोहड़ी दा ध्यार ते इयां गै मनाने हा अस फिर ओहदे बाद आई जंदा स्हानू भुग्गे दा बर्त भुग्गे दे बर्ता बिच बी सबेला उट्ठना सबेला न्हाना धोना पुरा दिन निर्जल रौहना दपैहरी जेही भुग्गे कुट्टने भुग्गा होंदा तिल लेने तिलें गी कुट्टना ओहदे च गुड़ मिलाना फ्ही केईं लोक खोआ बी मलांदे सौंगी छुहारे सौंफ मलाई लेंदे ठोठी मलाई लैंदे केंई भुग्गा मनांदे राती बेल्लै फिह् ओह् मनसना भुग्गा गन्ना मनसना मूली मनसनी सब किश करियै ते फिह पूजी पाजिऐ फिह् आपूं थोह्ड़ी जेही मूली ते गन्ना भुग्गा खंदे ना भुग्गा खाइयै ते फिर एकड़ा बर्त इयां करी लेने एह् पुतरें लेई होंदा भुग्गे दा बर्त फिर ऐहदे बाद आई जंदी साढ़ी बच्छदुआह आई जंदी ऐ बच्छदुआह् बी आक्खदे पुतरे दा बर्त होंदा ऐ पुत्तरा ताईं रखदे गौ माता दा बर्त ऐ एह् अस जन्ने तलाऽ उप्पर उत्थै जेइयै कट्टू बच्छु बनान्ने कट्टू बच्छु बनाइयै फिर शैल उंहेगी पूजना फल फ्रूट उंदे अग्गे चाढ़ना चाढ़िये फिर उनेंगी शैल मत्था मोत्था टेकना फिर आइयै कुते पानी पीना नेंई ते इन्ना चिर तुस ओ हबी नेईं निर्जल बर्त होंदा इन्ना चिर पानी नेई पीने हा कि उसी अस फलोहार खाई लैन्ने दपैहरी बेल्लै गै फ्ही ओहदे बाद आई जंदी रक्षा बंधन रक्षा बंधन ते बड़ा गै प्यारा त्योहार ऐ भैना अपने भ्रां गी रक्खडी बनदी ना मत्थे टिक्का लांदी ना फिर बिच इक जन्मअष्ठमी बी आई जंदी जन्मअष्ठमी दा त्योहार जेहड़ा ऐ बड़ी अस साफ सफाइयां करने सारा जगह जगह कोना कोना घरा दा साफ करने जन्मअष्ठमी गी परदे धोने नाग पंचमी आई जंदी बिच्च नाग पंचमी गी बी अस बडी साफ सफाई करने फिर उनेंगी पूजने नागें गी ओह् बडे़ अपने अपने घरे दी बक्खरी बक्खरी पूजा ऐ कोई लोग उंदे च सत्त पकबाना बनांदे कोई बाट बनांदा कोई खिचड़ी बनांदा कोई मेह्री बनांदा ओहदे च बी बड़ी बड्डी मान्यता ऐ अपने अपने घरे दी जन्मआष्ठमी गी सारे अपने अपने घर कोई दया परदा कोईउसी पूरा दिन खन्ने बी फिर जन्मअष्ठमी दा बर्त जेहड़ा ओह् खाने पीने आहला ध्यार ऐ ओहदे च पूरा दिन फलोहार बनदा रौंहदा खन्ने जगह जगह ओहदे उत्सब होंदे राती मटकी तोड़दे मुडे़ मटकी तोड़ी मक्खन कड्ढना ओहदे बिच्चा फिर उनेंगी इनाम रक्खे दा होंदा बच्चे गी जेहड़ा मटकी तोड़ी लैग उसगी इनाम मिलग ऐ बी त्योहार जेहड़ा अस बड़ी धूम धाम कन्नै मनाई लैन्ने आं फ्ही ओहदे बाद आई जंदी देआली देआली ते है गै लक्षमी दा पर्ब ऐ उस दिन श्रीराम चन्द्र जी दा त्याहार मनाया जंदा ऐ ओह् अस बडे़ परतियै बड़ी साफ सफाई करनी इक इक कोना घरा दा साफ करना फिर अस अपने गेटा च घ्यो दा दीप बालना ते इक बाल्ली ऐ फिर चराग बालना छड़ा दीपक नी बालना चिराग बालना घ्यो दा भरिऐ ओह् बालना फिर भगबान दी पुजा करनी लक्षमी माता दी पूजा करनी शैल भठोरो आलू मदरे सब किश बनाने खाना इस ध्यार गी अस इयां मनाने फिर ओहदे बाद च टिक्का आई जंदा भैना अपने भ्रां गी टिक्का लाइयै ओह् मिठाई सिठाई खलाइयै गले लग्गियै टिक्के दा ध्यार करदी ना फिर ओहदे बाद करवा चौथ दा ध्यार आई जंदा करवा चौथ दा ध्यार जेहड़ा ओ हबी बड़ा स्हेई मनांदी ना जनानी सबेरे उट्ठिऐ सरगी खंदी ना फिर पूरा दिन निर्जल बर्त रखदियां ना निर्जल बर्त रक्खियै फ्ही सोलां सिंगार करदी ना राती चंद्रमा गी अर्घ देइयै फिर अपने पति कोला पानी दा घुट्ट पिऐ ते फ्ही इस बर्त गी पुआरदी ना सारे गे ध्यार जेहडे़ अस बडे़ धूम धाम कन्नै और बक्खरे बक्खरे फूड जेहडे़ ना अपने अपनी जगह दे अपनी अपनी स्टेटस दा बक्खरा बक्खरा गै फूड ऐ जेहड़ा ओह् बक्खरा बक्खरा गै खंदे ना कोई किसे टंग कोई किश खंदा कोई पोहे खंदे कोई अस ते मिठाइयां खन्ने ज्यादा साढ़े डोगरें च भठोरो आलू मद्धरे ओह् बडे़ मश्हूर हे अस ओह् खन्ने ते फिर ओहदे कन्नै अस अपना ध्यार जेहड़ा कि बड़ी गै धूम धाम कन्नै मनाने ऐ